आमच्या घरा कडेन पयली म्हणल्यार न्ही न्हिदतात आनी रिलॅक्स जातात जर रिलॅक्स जावना जाल्यार तकली तकली अशी बरी खोबऱ्याल तेलान मालीश करतात नाल्यार लिंबूची शीर घेतात गरम कालीचेर भाजतात आनी माथ्याक घश्टीतात सो दॅट रिलॅक्स फील जावपाक नाल्यार खंयची बीन अशी गुळी आसली तकली दुखपाची घरान जाल्यार ती घेतात नाल्यार प्रिस्क्रायब करून डॉक्टरा कडल्यान घेतात नाल्यार कसलो बीन झंडू बाम या कसलो बीन विकसाचे बीन बाम तकलेक लायतात सो देट मातशे अशे थंडसान म्हळ्यार तकलेक नाल्यार आले घेता आनी ते चापतात सो ते डिटॉक सगलें भायर वचूंक जाय म्हणून हेडेकाचो